ہلو گڈ ایوننگ سر سر آپ اسٹیشنری شاپ سے بات کر رہے ہیں جی سر یہ معلوم یہ کرنا تھا کہ آپ کے پاس پنسل ربر کلاسمیٹ کی بکس سر پنسل نٹراج جی جی نٹراج کی پانچ درجن جی سر ربر جی جی جی شاپنر بھی آں دو درجن کلاسمیٹ کی بک نوٹبک کر دیجیے بیس درجن

پرائز کیا ہو جائیں گے ان کے سر

جی آنلائن جی ٹھیک ہے آنلائن ہی کر دیجیے جی سر پنسل نٹراج جی

بس اوکے ہو گیا اوکے سر اوکے تھینک یو